भाशा ऐ ठीक ऐ अस इक दुए कन्नै गल्ल करने लोग पंज मिंट च समझी जंदे ठीक ऐ एह् जेह्ड़ा सिक्खना ऐ डोगरी दा कि'यां रैह्न सैह्न ऐ कि'यां खाना कि'यां बोलना एह् दुई लैग्वेज़ पर बड़ा असर करदा ऐ कि के जि'यां तुस दिक्खो जि'यां तुस कुदै ट्रैवल करदे ओ ते तुस दिक्खो कि'यां लोग अपनी भाशा गी अग्गें लेइयै जंदे जि'यां कि साढ़े कश्मीरी न कुदै जाइयै कश्मीरी गै बोलदा ते एह् थोह्ड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज़ ऐ अगर साढ़ा डोगरा सिक्खना चाह् ते किन्ने साल नेईं सिक्खी सकग ते अगर कोई कश्मीरी भाई साढ़े कन्नै रौंह्दा होग ते दिक्खो ओह् किन्नी अच्छी तिन्न चार म्हीनें च गै साढ़ी जेह्ड़ी लैंग्वेज़ ऐ उस्सी अड़ाप्ट करी लैंदा उस्सी सिक्खी लैंदा कि दिक्खो किन्नी सोह्नी ते किन्नी प्यारी ते किन्नी सिंपल लैंग्वेज़ ऐ अगर रैह्न सैह्न ते खाना दिक्खो कल्चर दिक्खो एह् डोगरी सूट सोह्ने सोह्ने सूट जि'नें कुतै ना कुतै इम्ब्राईडरी कीती दी ओह् झाल्लरें आह्ले सैह्रा कनारी अह्ली चादरां हैं ओह् साढ़े देश कल्चर दे ध्यूर साढ़ी कलाड़ी साढ़े राजमाह् चौल एह् साढ़ा कल्चर दुएं गी बी कुतै ना कुतै अकर्शित करदा साढ़ी जेह्ड़ी हिस्ट्री ऐ किन्ने समें दी बनदी आ'वा दी कुजें बिच्च देहीं छोलना कि'यां कि'यां बनाना हैं घ्यूर बनाने मिट्ठे बब्बरू जिसलै बरखा बुरखा ओ सारा परिवार किट्ठा होइयै गुड़े दे मिट्ठे चौल बनांदा एह् कुसै ना कुतै साढ़े जेह्ड़े डोगरा लैंग्वेज़ ऐ साढ़ी दुएं पर कुतै ना कुतै असर करदी ओह् कि'यां करदी अपनी तरफ कि'यां लेआंदी लोकें गी जोड़ियै लेआंदी जि'यां तुस दिक्खो असें बार बार इ'यै खिताब दित्ता जंदा खंड मिट्ठे लोग डोगरे ते तुस साढ़े गाने सुनी लैओ केह् प्यारे प्यारे गाने न जि'यां डोगरी कल्चर च आखदे हे कि जि'यां साढ़े डोगरी कल्चर दे राजे महाराजे हे जि'यां साढ़े महाराजा हरी सिंह सिक्खो साढ़ा एतिहास तुस ओह्दे चा जानी सकगे साढ़े पराने जमाने दे राजे हुक्के यूस करदे हे ते बाकी लैंग्वेज़ जेह्ड़ी ऐ कुतै ना कुतै असें दुइयां लैंग्वेज़ां बी अपनी तरफ अट्रैक्ट करदियां पर साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी लैंग्वेज़ ऐ सारें लोकें गी कट्ठा करियै लेआंदी कि केह् साढ़े जेह्ड़े डोगरी कल्चर दे लोग न ना ओह् तुस दिखगे ना अगर हिस्ट्री दा पन्ना खोलियै तुसें पता चलग कि साढ़े लोग बड़े चलाक निं होंदे बड़े सिद्धे साद्धे होंदे अपनी देस्सी भाशा बोलदे पैह्लें पैह्लें दिक्खो सारी चीजां घरा दा कड्डदे हे देहीं कड्डदे हे ओह्दै बाद तुस उं'दे खेत दिक्खो खेत्तरें बिच्च कम्म करदे हे पूरी पूरी ध्याड़ी कम्म करदे हे ते ओह् कुतै ना कुतै साढ़े जेह्ड़े दुए कल्चर दुई हिस्ट्री उस्सी प्रभावत करदे साढ़े डोगरे लोग जेह्ड़े ओह् बड़े सिद्धे साद्धे होंदे उं'दे कन्नै आक्खा तुस चलो कुसै कन्नै बेईमानी निं करदे ते असें केह् कोशश करनी कि अपनी डोगरी जेह्ड़ी साढ़ी भाशा ऐ उस्सी असें अग्गें लेआना सारें गी जोड़ना इस्सी असें भुल्लना नेईँ कि के साढ़ी पंछान साढ़ी डोगरी ऐ साढ़ी शान साढ़ी डोगरी ऐ नहाड़े ते किन्नियां लड़ाइयां होइयां जि'यां साढ़े राजा हरी सिंह होर हे उ'नें साढ़े समाज बिच्च केह् केह् निं कीता साढ़े कल्चर गी ओह् अग्गें लेइयै आए साढ़े कल्चर दे जि'यां गीतड़ू न जि'यां हून तुस बोलो साढ़ी लोह्ड़ी बिच्च जि'यां हिरन हिरना करदे हैं ओह् इक साढ़ा कल्चर ऐ ओह्दै बाद तुस दिक्खो किन्नी सारी साढ़े डोगरे फैस्टिवल आंदे अस उस्सी मनान्ने साढ़े नाग पंचमी आंदी अस केह् केह् निं करने साढ़ी हिस्ट्री जेह्ड़ी चलदी अ'वा दी इस्सी असें अग्गें बी लेइयै जाना ते साढ़ी डोगरी लैंग्वेज दुए एह् जीवित र'वै अग्गें चलदी र'वै असें इस्सी बी अग्गें बधाना ते कोशश करनी असें नहाड़े कन्नै जुड़ना ते अपनी डोगरी लैंग्वेज़ गी दुई लैंग्वेज़ बी सिक्खनियां इंगलिश बी सिक्खनी हिन्दी बी सिक्खनी पर अपनी जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ मदर टंग जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी ऐ ओह्दे कन्नै बद्ध कोला बद्ध जुड़ना ते एह्दे बारे च जानन्ना ते दुए कल्चर गी बी अड़ाप्ट करना पर अपने कल्चर गी नेईं भुल्लना क्योंकि तुस दिक्खो इस डोगरी कन्नै केईं लोकें गी साढ़ी तरफ अकर्शित कीता जि'यां साढ़े प्रधानमंत्री मोदी जी न उ'नें गी बी साढ़े कन्नै जोड़ेआ हैं उ'नें बी उ'नें पूरे तरीके कन्नै जोर भरियै साढ़े जे ऐंड के कन्नै ओह् जोड़ने दी कोशश कीती ते हून जि'यां डोगरी लैंग्वेज़ बनी चुकी दी ते नोहाड़े कन्नै हून दिक्खो तुस डोगरी बिच्च लोग बड़े जैदा बच्चे जेह्ड़े न पैह्लें ओह् पढ़दे नेईं हे डोगरी स्बजैक्ट नेईं लैंदे हे डोगरी ते ऐ ही पर उस्सी लैंदे नेईं हे ऐज़ ए स्वजैक्ट पर हून ओह् इस्सी डोगरी गी बड़ी पंछान करन लगे दे न हून बड़े सारे डोगरी आर्टिस्ट साढ़े सरस भारती जी होर बड़े जैदा साढ़े इद्धर दे जेह्ड़े रूही जूही डोगरी गी बड़ी प्रमोट करदे कुतै ना कुतै साढ़ी हिस्ट्री च साढ़े कल्चर गी जीवित रक्खने गी साढ़ी मदद करा दे ते असे कोशश करनी होर बी कल्चर बिच्च जाना बट अपना जेह्ड़ा कल्चर ते हिस्ट्री ऐ डोगरी दी ओह् कदैं निं भुल्लनी